भारत जा ख़ासि राजनैतिक दल आहे इहा आहिनि भारती जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस निर्दली आहिनि भारती जनता पार्टीअ जा मुख्य नेता योगी आदित्यनाथ जी आहिनि जंहिं पंहिंजे प्रदेश लाइ ॾाढा सुठा कम कयां आहिनि जंहिंजो फ़ाइदो सॼी जनता खे थींदो आहे ॿिया नेता दिनेश शर्मा जी ब्रजेश पाठक जी आदि वग़ैरह आहिनि